میم آپ جویلری ساپ سے بول رہی ہو ہاں جی مجھے جویلری خریدنی تھی تو آپ آپ کے پاس نیکلس مِل جائے گا تو کیس کس رینج میں دیا ہے آپ نے میں تو کیا کیا ویرائٹی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو نیکلس نیکلس اور میرے کو کنگن چاہیے آپ مجھ ہوں آپ کی شاپ کب تک کُھلی رہتی ہے اچھا اور ٹھیک ہے اور کوئی مطلب ٹھیک ہلو کیسے کیسے مِلتے ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے نا مطلب کوئی اچھا دیکھ لیں آپ اگر کچھ بھی خراب ہُوا تو پھر واپس بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم پھر اور کچھ بھی ہم لے لیں گے دیکھ کے اگر اچھا ہُوا تو ٹھیک ہے میں نے سُنا تھا آپ کے شاپ بڑی فیمس ہے اِس لیے میں نے کال کیا ہے آڈر کرنے کے لیے تو کب تک میں آ سکتی ہوں پھر دیکھیے آج تو نہیں ہو پائے گا بٹ میں کل دیکھتی ہوں کل کُھلی ہے نا کب تک کھُلی رہے گی کل کل میں آ جاؤں پھر شام پانچ بجے تک میں آ پاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں کل آ کے بات کرتی ہوں اوکے